हमर परिवारमे हमरा लिए बहुत अच्छा छै जेकि हमरा हर तरहसे सहयोग करै छै जेनाकि हमे बेमार पड़लिए हमरा हमरा देखाबै खातिर बहुत दूर दूर तक जाइ छै हमर परिवार बहुत अच्छा छै जेकि कोनो हमर खुशीके लिए कोनो भी काम करै सकै छै किएक तऽ हमरासभ एक गरीब आदमी छी जेकि नोकरी नहि छै हमरा सभकेँ एहिले हमरासभ छोटे छोटे खुशी भी हमसभ परिवारके साथ रहिके पूरा करै छिए जेकि कनिटा भी तकलीफ होइ छै तऽ सब परिवारमे हमरासभके पिछु लागि जाइ छै एहिले हमरासभ मम्मी पप्पाके साथ रहै छिए जेकि मम्मी पप्पा दुइ रुपैआ कमाबै छै या फेर एक रुपैआ कमाबै छै ओकरेमे सभके पालन पोषण करै छै जेकि बहुत अच्छा लागै छै परिवारके साथ रहैमे एहिले हमरासभ परिवारके साथ रहै छिए जेकि अँ जेकि बहुत अच्छा छै जेनाकि हमरासभ छिए अभी छओ सात परिवार छिए सास ससुर छै दुइ टा बच्चा छै घरवला छै अँ सभ आदमी बहुत अच्छासे रहै छिए आओर तकलीफ रहै छै लेकिन नोकरी नहि छै ककरो बढ़िआँ रहै छिए कमाबै छै खाइ छै बर बेमारीमे सभ आदमी सभके साथ दै छै जेकि हमरासभ इसलिए ज्वाइन्ट ज्वाइन्टे फैमिलीमे रहै छिए अच्छा लागै छै रहैमे गरीब छिए कमाबै छै एगदमसे बढ़िआँसे रहै छिए सभ आदमी इहो सभ परिवार बहुत अच्छा लागै छै जइसेकि हमरासभके माइबाप भी छलै बहुत अच्छासे राखै रहै कोनो चीजके तकलीफ दिक्कत नहि होइले दै रहै कनिसे कनि चीजके लिए खिआल राखै छै मम्मी पप्पा हमरासभके जेकि कोनो चीजके जरूरत छै हमरासभके तऽ तुरन्त पूरा करै छै जहाँसे होइ छै कोनो दिक्कत कोनो दुख तकलीफ नहि होइले दै छै हमरासभके बहुत अच्छा छै परिवार हमर एहन परिवार सभके दै एहिले हमरासभ भगवानोसे दुआ करै छिए जेकि परिवार सभके सुखी रहै हमरो सुखी रहै एहिले हमरासभ परिवारके साथ रहै छिए एगदमसे फोटोसब खिचै खिचैके राखै छिए हमरासभ परिवारके साथ बहुत अच्छा लागै छै रहैमे एक जगह खाना खाइ छिए एक जगह रहै छिए हँसै छिए बोलै छिए बहुत अच्छा लागै छै रहैमे हमरा सभके जेकि ककरो बेमार पड़ि जाइ छै कोइ बेमार पड़ै छै सभ आदमी दौड़ै छिए पइसा टाका होइ छै तऽ पइसा लैके शरीर लैके आदमीके पिछु दौड़ै छिए हमरासभ बहुत अच्छा लागै छै परिवारके साथ रहैमे